जी जी जी जी जी बाजि रहलहुँ हेँ

जी जी जी जी जी हमरा हमरासँ जे हमरासँ जे परहेज हेतै से तऽ करबे करबै आ जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था के लऽ कऽ प्रदर्शनके बात छै ओ तऽ सर देखते छियै जे की स्थिति छै सभ हॉस्पिटलके मधुबनिये की एकटा पी एच डी सँ लऽ कऽ पटना एम्स आ पी एम सी एच तकके तऽ उएह हाल छै ठिकेदारीसँ ईसभ नहि निभेनाय सभसँ पैघ कारण छै डॉक्टरसभके देखैत छियै आये दिन अबैत डा बुझि बुझिते छियै ने जे बुझिते छियै ने सर डॉक्टरसभ सरकारी नौकरी करैत छथिन आ चलबैत छथिन अपन क्लिनिक आ उएह तरे उएह तरेमे स्टाफसभ जे छथिन हुनकर नर्स आ वार्डबॉयसभ सेहो अपन ओकरे लग जा कऽ ड्यूटी करय लगैत छथिन तऽ सरकारी अस्पतालके ई हाल हेबे करतै ने सभटा मधुबनी मधुबनी अस्पतालमे सर मधुबनी अस्पतालमे चारिटा एक्सरे मशीन छै अल्ट्रासाउंड मशीन छै फलना छै चिलना छै लेकिन ओकरा चलबैवला ओपरेटरके सरकार बहाली करतै तब ने एगो ओपरेटर छै कएटा मशीन चलेतै कहू आ ओहो अपन की करैए तऽ महीना महीनाके लाइनमे लागल छै पाँच टा एक्सरे केलक आ फेर अगिला दिनक टाइम दऽ देलक तऽ एक एक महीनाके एक्सरे आइ अहाँ जाउ करबै लेल तऽ एक महीना के बाद अहाँके नम्बर आयत एहि द्वारे जे चारिटा एक्सरे मशीन छै हँ हँ सएह होइ छै की करबै ई व्यवस्था सरकारी व्यवस्था छै

देखियौ आब चद्दरि तद्दरि बदलयके तऽ प्रयासे नहि होइत छै लेकिन तैयो व्यवस्थामे सुधारके प्रयासमे लागल छै मधुबनी प्रशासन देखियौ कहिया तक ठीक होइए देखियौ प्रयास प्रयास करबै हमसभ अपना तरफसँ पूरा जी जी धन्यवाद धन्यवाद सर